भैया नमस्ते आप कहाँ हैं अभी आप कितनी देर में आएँगे अरे भैया हमको देर हो रही है हमें बहुत दूर जाना है आप आप जल्दी आइए ना अभी कहाँ पर हो अभी हमें जैसे इलाहाबाद हमको जाना है तो अपको टाइम लगेगा ना हमको वहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी अभी आप कहाँ पर हैं अभी पट्टी हैं ठीक है आइए चलो ठीक है कितनी देर में आ जाएँगे ट्राफ़िक में फसे हैं ट्राफिक है ज़रा जल्दी आइए भैया क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है हमें वहाँ जाएँगे बस पकड़ेंगे गर्मी इतनी तेज़ है कि मैं देख ही रहे हैं आप आपको जऊन गर्मी के मौसम देखो इतना गरम मौसम है बहुत दिक़्क़त हो जाएगी ना बच्चे हैं साथ में जल्दी आइए ना जितना जल्दी हो सके भैया उतनी जल्दी आप आना क्योंकि हमें जाना है टाइम से पहुंचना है नहीं तो हमारी बस छूट जाएगी हम लेट हो जाएँगे तो बस छूट ही जाएगी तो हम फिर दूसरी बस का इंतज़ार करेंगे कैसे करेंगे फिर तो हम शाम हो जाए रात हो जाएगी यहाँ से पहुँचने में वहाँ शाम हुई तो बस छूटी तो रात हो जाएगी तो रात भर हम कैसे करेंगे बच्चे हैं बहुत परेशान करेंगे गर्मी में ठीक है जल्दी आओ ना भैया आप जल्दी आइएगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइएगा क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं गर्मी के मारे भी बहुत परेशान हैं गर्मी में इतनी प्यास लगती है धूप बहुत तेज़ है जल्दी आओ ठीक है भैया ठीक है आइए जल्दी आना जल्दी करना ठीक है ठीक है ठीक है